हाँ परिवार की महिलाएँ मछली पकड़ने में मदद करती हैं ऐसे विभिन्न सारी चीज़ें हैं जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा की जाती हैं महिलाएँ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जातीं क्योंकि समुद्र में महिलाओं के लिए मछली पकड़ना आसान नहीं होता परिवार की महिलाएँ मछली पकड़ने में आदमी की मदद करती हैं जिस प्रकार महिलाएँ आटा लेकर जाती हैं और उसके माध्यम से परिवार का मुखिया समुद्र में आटा पटकता है और मछलियाँ उसे खाने आती हैं तो महिलाएँ मछली पकड़ने में विशेष रूप से मदद करती हैं